क्या आप सॉप की ऑनर बोल रहीं हैं सॉप की तो मेरे को एक मोबाइल लेनी थी वीवो वीवो वी सेवन फाइव जी की है तो किस रेट तक मिल जाएगी क्या आपके दुकान में यह मिलती है नहीं नहीं बस मेरे को यही चाहिए वीवो वी सेव सत्ताईस फाइव जी की जिसमें फाइव जी चलता हो मतलब यह कितने रेंज तक आएगी बीस हज़ार अब तो ए सुनिए जैसे कि मान लीजिए इतना तो उसमें मतलब कोई हैंग नहीं करेगा हैंग ऊंग तो नहीं करता है ना या कोई ऐप हो को डाउनलोड करने पर या कुछ करने पर

नहीं नहीं मैं पहले भी मोबाइल ले चुकी हूँ नहीं नहीं सुनिए मैं पहले भी मोबाइल ले चुकी हूँ तो उसमें बहुत से बहुत मोबाइल जैसे कि हैंग करने लगते हैं उसी हिसाब से लेने है ना और पैसा कि पैसे की बात नहीं है पैसे तो मैं दे भी सकती हूँ लेकिन मोबाइल हैंग नहीं करनी चाहिए या कुछ उसमें प्रॉब्लम और उसकी चार्जिंग उर्जिंग भी कैसे मतलब बताइए

लेकिन सुनिए हाँ बोलिए डिसकाउन नहीं होगा कोई बात नहीं डिस्काउन नहीं होगा लेकिन मोबाइल भी उसी हिसाब से दीजिएगा ना उसी ब्रैड का ब्रैड तो मैं बता दी हूँ लेकिन उसमें अगर कोई कमी निकली तो मैं वापस कर सकती हूँ तो वापस हो जाएगी तो ठीक है तब नहीं नहीं मेरे को वही कंपनी चाहिए वीवो वी से सत्ताईस फाइव जी की

हाँ हाँ क्यों नहीं फिर पहले मैं इसे चला के तो देखूँ इसको कैसा चलता है इसकी चार्जिंग कितना मतलब की टिके टिकते हैं कि नहीं बहुत मोबाइल ले चुकी हूँ तो उसमें चार्जिंग बहुत कम टिकता है अब आपकी कंपनी हाँ बस कल शाम को कब से कब तक आपकी सॉप खुली रहती है ठीक है तब मैं कल आ रही हूँ लेने तब आप उसमें से थोड़ा बहुत भी कम नहीं करेंगी पैसा

ठीक है ठीक है कोई बात नहीं कोई सुनिए सुनिए कोई बात नहीं रहने दीजिए ठीक है मैं ले लूँगी उसी हिसाब से